आबाद फिनाय खस्थ' अमा फियो खस्थ' दाव फियो खस्थ' जोङो मानसिनि आबारावसो दाव फिनाय अमा फिनाय जोङो अमाखौ फियो एखमबा समाव अमाया सान्दुं जायोबा सान्दुंखौ सहाय हाया खदै गयो बा दै लुबैयो होया आं गैयाबाथ' न'खरनि मानसि फिसा फिसौ खालामो आबादखौ एखमबा आं दंबा आं खालामो अनेक आबाद खालामनांगौ जों आदार होयो इंखुद रुनानै आबार खालामो थाश' रुनानै जों अमाखौ आबार खालामो आबार खालामनानै फेदेरो फोलावो फानो जों फ्रायनो अमा फिनायाव खस्थ' मानसिनि आबाद खालामनायाव मोजां एखमबा बिदिनो सान्दुंखौ सहायनो हायाबा सायख्लुमाव खानांगौ जायो एखमबा दै होनांगौ जायो जों अमा फिसानो दाव फियो जों आबार खालामो एखमबा बेमार जायो एखमबा बेमार जानानैबो थैयो एखमबा जों मुलि होयो फोथाङो माबाबा मोबावबा ख'ना खनला खानानै जोङो फाहामो हरि माबा माबाबायबाय नायफैलाय ओमफ्रायनो फियो मोजां जोथोनाव दोनो बे बे मा जों जोथोन लानाय जायो आरखि अमा दाव मानसिनि जोथोननि सायावसो मोजां जायो आरो जों अमा दाव मोसौखौ जोङो आबार खालामो फियो एखमबा खस्थ' मोनो एखमबा बिदिनो खस्थ'नि गेजेरजोंबो सोरखिनांगौ जायो गांसो हानानै होयो जों माजे माजे एखमबा गुन्दै दाना होयो बेमार जायो जों डाक्टार लेंहरनानै बिजि थुहोयो मुलि दौवो जोङो जोथोन लायो जोङो बेखौनो आबार खालामनानै गायखेर मोननाय समाव गायखेर फाननाय जायो जानाय जायो खरसा थाइसे थाइनै खामायो दाव फिसा फाननानै एखमबा खरस जायो अमा जों फिनानै फेदेरनानै बिदिनो थाइसे थाइनै खामायनानै जायो फायनो जोङो ओंखायनो अमाखौ फिनानै जोथोन लानाय जायो दावखौ फिनानै जोथोन लानाय जायो मोसौखौ जोथोन लानानै जोङो फिनाय जायो आरखि जाहाथे सान्दुं दुंबा सायख्लुमाव आबार खालामनानै दोननांगौ जायो सान्दुंखौ सयज' हाया मोसौबाबो सान्दुंआव थाग्राबाबो एखमबा सान्दुंआव सयज' हाया मोसौबाबो जोङो सायख्लुम सायख्लुम एखमबा समाव दोननाय जायो अननानै अननांगौबो जायो जों फिनानै मानसिनि आबाद नि सायावसो सोब जिनिसानो मोजां जायो मानसि आबार खालामाबा आलाय सिलाय थैनाय जायो रानथाब खुथाब बाज्रेद बाटेद जायो मोसौ दाव अमा बाबो मानसिनि आबादनि सायावसो मोजां थांनाय मोसौनि देहा दावनि देहा अमानि देहा मानसिनि सायावसो जोथोन लानाय एखमबा बेमार जानायखौथ' एखमबा हमथानो हाया जोथोन लाबाबो मोनो एखमबा जोथोन लानानै जों लाखिनो हायो एखमबा लाखिनो हाया जायो एखमबाथ' भुला जाफ्लाङो जों बेखौ हमथानो हाया फ्रायनो दाव अमा फिनाया मानसिनि थाखा फैसा एसे एनै सहाय खरस जानाय सहाय फिसा फिसौनि फरायनायनि सायाव एसे सहाय मोननाय जायो आबाद जों मोसौ फिनानै दाव फिनानै अमा फिनानै जोङो आबाद खालामनानै थायसे थायनै खामायनानै जों जायो जों सलिनानै जानाय जायो थाइसे थाइनै खरस' लायब्रबनाय थाव संख्रि बानलु सिनि जानाय जों बेफोरखौ लानानै जोङो जोथोन लानानै जों बेफोरखौ बायनाय जायो आरो संख्रि बानलु जों बिखौनो लायनाय जायो आरो ओंखायनो जों जुनाद दाव अमाखौ ओंखायनो जों जोथोन लानाय जायो दावनो जोङो इंखुर सारना होयो एखमबा समाव ओंखाम सार एसे एनै सारनानै होयो बेफोरखौ जानानै थांनानै थायो थैनाय थांनाय मानसिया आबाद खालामनाय जायो आरखि जों बेफोरखौनो लानानै न'खर सलिनाय जायो खस्थ'बो खालामनांगौ जायो जों जिनिसखौ लानानैथ' जोङो खस्थ'खौ खालामनांखागोन मानसि जानानै खस्थ'खौ सैज' खालामनांगोन आबादखौ फिनानै जों आलाय सिलाय खालामनो हाया आलाय सिलाय जों फोथैनोबो हाया ओंखायनो जा फिनो हायो जों खस्थ' खालामो खस्थ'यै जोङो फोथांनाय जायो थैनायखौथ' जोङो एखमबा लाखिनो हाया एखमबा लाखिनो हायो एखमबा अबेबा मुलि फिसा फिसौ जोंनो लाखिनो हायो एखमबा दाम गोसानि मुलिजोंबाबो जों लाखिनो हाया आरखि जों ब्रायनो मोसौखौ आबाद खालामो खायो गांसो हाग्रा नायनानै जोङो अबाहाय उदै बुङो बिखौ जों लायनानै आबार खालामनाय जायो मोसौखौ अमा जों आबार खालामनाय जायो गुन्दै दाना होनानै अफ्रि होनानै आदार होनानै जोङो गेदेर खालामनानै फिनो हायो आरखि जों जोंनि खस्थ' हिनजावफोरनि खस्थ' खालामनायानो बेनो सोब आबारखौ सोब खस्थ' खालामनाय हिनजावफोर खस्थ' खालामो दाव अमा फिनायाथ' हिनजावफोरनि बे मोनसे खामानि जों बेफोरखौ सहायनो हाबासो हायो जों जेखौबो सहाय हायो सब खिनिखौनो आबाद खालामो जोङो मोसौ फिनाय अमा फिनायाथ' गाबा गावनि संसार जानायनि थाखाय बेफोरखौ गासिखौबो नांजोबगौ जायो नआव गासिखौबो थानाय जायो थानांगौ जायो गासिबो अमा दाव बोरमा मोसौ सोब खिनिखौनो नांगौ जायो न'खर रायजो जानायाव सोब खिनिखौनो जों लायो जों सलियो बेफोरजोंनो जोंनि संसार जोंनि रायजो जानाया बेनो आरखि बेफोरखौ लानानैसो जोंनि संसार जोंनि रायजो जानाया गोदोनिफ्रायनो फिबोनाय गोदोनि मानसियाबो फियो दाव अमा मोसौ आबाद खालामबोयो गोदोनिफ्रायनो बेफोरखौ लानानै जाबोयो खस्थ' खालामबोयो खस्थ' जोंनो सोरखिबोबाय बेफोरखौ खस्थ' खालामाबा बोरैथो थांनानै थागोन खस्थ' खालामनांगौबो जायो जानांगौनि थाखाय न'खर सलिनो थाखाय नांगौ बेफोरखौबो फ्रायनो जोङो बोसोरफ्रोमबो दाव अमा बोरमा मोसौ सब समाय प्रटेक बोसोराव जों फियो जों बेफोरखौ लानानैनो खरस जायो एखमबा फानो एखमबा दाम गोसा मोननाय जायो एखमबा दाम खम मोननाय जायो आरखि बेफोरखौनो फियो लायो न'खर सलियो जोंनि संसार जानायानो बे दाव अमा मोसौ

बेफोरजोंनो लाना जों न' फिसा फिसौ न'खर ज' ज' रायजो जानाय जायो नांगौ मानसिनि संसार जानायाव गासिबो थाजोबनांगौ जायो न'खर सलिनायाव बेफोरखौ नांजोबगौ जायो मानसि आबादनि सायावसो जिनिसाबो गासिबो मोजां जाजोबो मानसिया आबाद खालामाबा आलाय सिलाय जालां जोबनाय जायो सायख्लुम नायना बुद्रुनांगौ जायो एखमबा समाव सानदुं नायना बुद्रुनांगौ जायो सानदुंखौबो सहाय खालामनो हाया अखाखौबो सहायनो हाया मोसौबाबो सहायनो दाव अमाबाबो सान्दुंखौबो सहायनो हाजोबा अखाखौबो सहायनो हाजोबनाय जाया आरखि ओंखायनो जों मानसिया नायै नायै अबे समाव सहाय हायो अबे समाव सहाय हाया बेफोरखौ नायनानै जों मोसौ दाव अमाफोरखौ आबार खालामनाय जायो जों जोथोन लानाय जायो मोजां जायगायावबो जों एखमबा दोननाय जायो आरखि बेनो जोंनि रायजो जानायानो जोंनि न'खर सलिनायानो बेफोरखौ जों आबार खालामनाय जोंनि खामानि जों प्रटेक बोसोरावनो जों बेफोरखौसो लायो आरखि